जय झूलेलाल मां ॾह दरिजा पढ़ियल आहियां हिनजे लाइ मां न मोबाइल जो इस्तेमालु करे सघंदी आहियां एतिरो न लेपटॉप जो कॾहिं करे सघंदी आहियां लेपटॉप मूंखे हलाइण न ईंदो आहे ऐं मोबाइल रस्ते मां थोरो मैसेज मोकले मिड़ियोई कमु हलाईंदी आहियां पर मां हिन लाइ पंहिंजे का पंहिंजे लाइ काॻर ऐं पेन जो ई इस्तेमालु कंदी आहियां जय झूलेलाल